ناسک ضلع کی اہم ترین صنعت زراعت ہے جو محصولات کی کاشت اور دیکھ بھال کے ذریعے مختلف فوائد فراہم کرتی ہے اس ضلع میں پھل سبزیاں اناج گنا دالیں اور دیگر زرعی محصولات کی کاشت کی جاتی ہے جو مقامی اور بازاری تقاضوں کو پورا کرتی ہیں ناسک ضلع میں مختلف صنعتی کارخانے موجود ہیں جو مختلف مصنوعات کی تخلیق کرتے ہیں اس میں مصنوعات کی مختلف قسمیں شامل ہیں جیسے کہ ملبوسات یعنی کپڑے جوتے سانچے اشیا بنانے والی مشینیں اور دیگر مصنوعات ساتھ ہی ناسک ضلع میں خدماتی سیکٹر بھی اہم ہیں جیسے کہ ریاستی کارکنوں کی خدمات تجارت خوراک تعلیم صحت اور روزگار کے مواقع